पिछले म्हीनै जेह्ड़े मैं ओह् चाकू खरीदे ओह् बड़े शैल चाकू हे ते मतलब इस पैसे स्हाबै बी ठीक हे एह् सस्ते बी थ्होई गे ते कन्नै घर मिगी भजाई गेआ हा ते एह्दे लेई मिगी बड़ी सुविधा होई तां के मिगी घर चीज़ पुज्जी तां के में बजार रोज़ जाने दा टाइम नेहा लगदा ते मिगी ओह् घर पुज्जी ते चाकू बी बड़े शैल न